میری نظر میں جو اس زبان کو زیادہ چیلنج کرنا پڑ رہا ہے مطلب سامنا کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو اس زبان کی طرف اس زبان کو مطلب سکھانا نہیں چاہتے اب ہم اس زبان کے ہم بولتے اس زبان کو اپنے گھر میں ہیں اس کے بنا ہم اس زبان کے بنا ہم کچھ الفاظ بھی نہیں بول سکتے تو اس زبان کو سب سے زیادہ جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر ہر آفس میں ہر آفس میں آپ چلے جائیے ہر کہیں پر بھی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے آپ کو یہ زبان بولنے والے بہت کم لوگ ملیں گے تو یہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اردو سیکھتے ہیں جنہوں نے سیکھی ہوئی ہے اردو اور جو عام بول چال میں اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ سکھانا چاہتے ہیں انگلش کیوں کیونکہ یہ اب ضرورت بن گئی ہے یہ زبان ضرورت بن گئی ہے تو ہماری اس زبان کو اور بعض اور زبانوں کے مقابلے زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے میرا یہ ماننا ہے